में एह् थोआनू सनाना चाह्न्नी आं कि जेह्ड़ा ग्रांऽ दे बिच्च ते शैह्र दे बिच्च जेह्ड़ा खेलने दा बंदोबस्त होंदा ऐ ओह् मतलब कि बड़ा गै अलग तरीके दा होंदा ऐ ग्रांऽ बिच्च एह् होंदा ऐ कि अस घर बी खेली सकदे ऐं क्योंकि जेह्ड़े साढ़े बेह्ड़े होंदे न ग्रांऽ दे जेह्ड़ा साढ़ा ते घरै दै अग्गै बेह्ड़ा होंदा आंगन होंदा अस ओह्दे बिच्च मज़े कन्नै खेली सकदे सानू कुतै जाने दी लोड़ नी ऐ केह् गल्ल के साढ़ा जेह्ड़ा बेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा खु'ल्ला होंदा ऐ अस उत्थें तरह् तरह् दे जेह्ड़ियां न खेलां ऐ एह् खेली सकदे ऐ ते जेह्ड़ा सिटी च होंदा ऐ जेह्ड़ा शैह्रें च होंदा शैह्रें च एह् होंदा कि उत्थै जगह् गै बड़ियां निक्कियां निक्कियां होंदियां कमरू गै निक्के निक्के दो दो कमरू होंदे न ते अस केह् करी सकदे ऐं दो दो कमरू होंदे न ते अस मतलब कि अगर कुतै बी ञ्यानें खेलना होऐ ते उनें बाह्र जाने पौंदा प्ले ग्राउंड तुप्पने पौंदे बड्डे बड्डे खेल मदान तुप्पने पौंदे टिकटां कटाइयै खेलना पौंदा होर होर मतलब कि उऐ खेली सकदे न बैट बॉल गै खेली सकदे ऐ जां फिरी कैरमबोर्ड खेली सकदे जां फिरी बाली बाल खेली सकदे जां फ्ही बैट बॉल खेली सकदे ते होर एह्दे अलावा कोई गेम ओह् खेली नी सकदे जां फिर हॉकी खेली सकदे बड्डे बड्डे प्लेयर ते घरा दूर जाने पौंदा ते कन्नै टैम वेस्ट होंदा समें दी बचत नी होंदी ते जेह्ड़ा अस ग्रांऽ दे ञ्यानें ऐं ओह् कुदै बेल्लै बी खेली सकदे ऐ क्योंकि केह् गल्ल उनें अपने बेह्ड़े गै खेलना ऐं टैम दी बचत होंदी ऐ नेईं उ'नें कुतै बाह्र जाना नेईं कुतै अन्दर जाना घर गै खेलना जेह्ड़े शैह्रै दे ञ्यानें ऐं उनें जाना बी टैम दे ते आना बी ते किन्नै चिर गै खेली सकदे जियां उ'नेंगी आने जाने ई टैम जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे ऐं ओह् जेह्ड़े ग्रांऽ दे मतलब कि जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् जेह्ड़ा शैह्रें बिच्च आने जाने च टैम न इन्नै चिर धोड़ी ग्रांऽ दे बच्चे किन्ना किश खेली सकदे न घर बैठियै गै ते ग्रांऽ दे बच्चे मतलब कि ओह् घर बी गुल्ली डंडा खेत्तरें च बी खेलदे केह् गल्ल के खेत्तरें च मतलब कि जेह्ड़ा ग्रांऽ बिच्च बड़ी बड़ी चीजां होंदियां खेलने आह्लियां बड़े बड़े ओह् होंदे मैदान होंदे खेलने आह्ले खेत्तरें च जेल्लै बाड़ियां खुल्लियां होंदियां खेत्तर खुल्ले होंदे ते ञ्यानें चली पौंदे बैट बॉल खेलन ते नेईं ते घर खेलदे न

असें शैह्रें च खेलना होऐ ते उत्थें क्योंकि जेह्ड़े उत्थें टैलां लग्गी दियां होंदियां उत्थै गुत्तियां बनी नी सकदियां ऐं हैनी ते बांटे खेलदे ञ्यानें ते शैह्रें च नेईं खेली सकदे ऐं बांटे शैह्रें च उऐ स्टापू बी नी खेली सकदे शैह्रें च उ'ऐ खेली सकदे बाली बॉल बैट बॉल ते एह् कैरमबोर्ड ते टेबल टैनिस ते होर पता नी केह्ड़ी केह्ड़ी चीज़ां होंदियां हाकियां शाकियां ते दुऐं च नेईं होई सकदा ऐ इ'यां हैनी ते मतलब कि इ'यै होई सकदा ते ग्रांऽ शैह् बिच्च ञ्यानें कुतै बी खेली सकदे खेत्तरें च अपने बेह्ड़े च खेली सकदे जिसलै मर्जी रातीं खेलन दिनें खेलन पर उं'दा टैम फिक्स होंदा शैह्रें दा के उस्सै बेल्लै खेलना उ'ऐ इक घैंटा पैहे लगदे एह् बो कराया देइयै जाने पौंदा बड्डे बड्डे दूर उत्थें होंदी गै जगह् नेईं नेईं ओह् छत्तैं पर ओह् छत्त बी निक्के निक्के होंदे न दो ते उप्पर थल्लै अग्गें बड़े मुश्कलै रौंह्दे न ओह् ते एह् कुत्थै करना उनें ते ग्रांऽ च चार बंदे कट्ठे होए दे होन ञ्यानें इद्धरा उद्धरा म्हल्ले म्हूल्ले कदें ओह्दे घर खेलन चली जाओ कदें ओह्दे घर चली जाओ ते शैह्रें च एह् चीज़ नेईं होंदी बाह्र जाने पौंदा खेलने गी ते एह् गल्ल ऐ कि हून बेह्ड़ै गै खेली सकदे अस स्टापू स्टापू बनांदे ञ्याने ओह् खेलदे फिर खिद्दु लेई लैंदे न ओह् खेलदे न ते फिर चल फिर गोल चक्कर बनाइयै ओह्दे पर बांटे रक्खियै उसी नशानां लांदे न इद्धर उद्धर हैना ओह्दा कोई ओह् नी होंदा कोई टुटने टटने दा डर नेईं कोई डि लग्गने दा डर नी एह् ऐ कि घर खेलो नेईं कुतै प्लयूशन नेईं बच्चा बमार होंदा नेईं किश ते चार बच्चे कट्ठे होन उस शा पैह्ले कल्ले गै खेलन जान पौंदा ऐ होर किश ते होई नी सकदा ऐ साढ़े उत्थै उं'दे कोला हैनी ते जां ञ्यानें पढ़ी लैन शैल ते जां खेली लैन क्योंकि टैम वेस्ट बड़ा बस्सा बचत नेईं ऐ ग्रांऽ बिच्च समें दी बचत कपड़े खोले खाद्धी पीती लग्गी पे खेलन जिसलै मर्जी अद्धी रातीं खेलदे रवो ते ओह् केह् करदे खिद्दू खेलदे पैह्लें खिद्दु बनाइयै ते ठीकरी लैंदे ते शैह्रें च कुत्थें ठीकरियां लैनियां ते कुत्थै खिद्दु खेलना उटनें ओह् खेली नी सकदे ऐं ते एह् ठिकरियां लेइयै सत्त संतोलियां बनांदे न ते ओह् खेलदे न ते छे डब्बियें आह्ला स्टापू खेलदे न ओह् मसाइयै कदें दूआ बनांदे न ते होर बी होर केह् केह् चीजां होंदियां खेलने आह्लियां बैट बॉल बी खेली लैंदे न घर गै खेली लैंदे क्योंकि बेह्ड़े बड़े बड्डे बड्डे खुल्ले खुल्ले न मिट्टी दे खलौने बनांदे न ञ्यानें मिट्टी लेइयै ते ओह् चुल्ला चौंका बनांदे न ओहदा गै बेलना चकला बनांदे न ओह्दे कन्नै ञ्यानें खेलदे न मिट्टी कन्नै बी किन्ने कम्म होई जंदे बेचारे मिट्टी दे खलौने बी बनांदे न एह् करदे वो करदे सब कुछ करदे न मिट्टी कन्नै मिट्टी दे बी बर्तन बनाइयै ञ्याने बथ्हेरे खेलदे न ते मिट्टियां कुत्तें दिक्खनियां शैह्रें दे लोकें उ'नें ते बस बैट बॉल गै खेलना होर किश ते खेली नी सकदे हैन बी ओह् ते एह् चक्कर ऐ कि ग्रांऽ च ते शैह्रै च बड़ा फर्क ऐ खेलने दा ञ्यानें इद्धर उद्धर कट्ठे होइयै इक घर आइयै झुंड बनाइयै खेलदे न ऐं ते होर नेईं होऐ ते होर बी बड़ी खेलां होंदियां खेलने आह्लियां कदें शू शोआकी खेली लेई कीकली पाई लेई स्टप्पा स्टापू खेली लेआ रस्सा टप्पी लेआ पींह्ग पाइयै खेली लेआ पर शैह्रें दे लोग एह् नेईं जानदे एह् चीजां ते नेईं ओह् खेली सकदे ओह् बाह्र गै खेली सकदे टिकटां कटाइयै मदान जाइयै गै खेली सकदे इ'यां नी खोली सकदे हैन बी ओह् ते गल्ल पूरी एह् ओह् शू शोआकी खेलदे छप्पन छपाई घर खेलदे उत्थें जगह् नी होंदी शैह्रें ते उ'नें कुत्थूं खेलना एह् सब अस ग्रांऽ बिच्च गै करी सकदे शैह्री लोक नेईं खेली सकदे ऐं कीकली पाई लैंदे न रस्से टप्पी करी लैंदे न